हाँ सर नमस्कार अरे पानी सर नहीं आ रहा एक दिन देते हैं एक दिन नहीं देते हैं और क्या क्या मासला है सर तो मैं प्रोपिट के लिए आपसे जुड़ा हूँ सर कि ये पानी के लिए जुड़ा हूँ तो एक दिन पहले से आपको इंफ़ॉम कर देना चाहिए न पानी के लिए कितनी समस्या होती है आपको पता है न वो जल है तो जीवन है जल है तो जीवन है सर खाने के बिना एक दिन तो रहा जा सकता है सर लेकिन पानी के बिना कहाँ से एक दिन रहे जाएगा पहले क्यों हमने आर ओ का पानी माँगा है सर आर ओ का पानी माँगा है ये वाटर लीवल लेवल नहीं हमने चेक करने को दिया सर पानी के लिए बहुत दिक्कतें होती है हर एक लोग दुश्मन हैं

सर मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ न सर आप मेरे खियन पहले से दे रहे हैं न जी तो आपने आपने बताया भी नहीं सर आप पानी बंद कर दिए देना और फिर कॉल भी किया जा रहा था आप वो रिसीव नहीं कर रहे हैं तो ये सर पानी लगन लगन तो कभी कभी आएगी न आप हमारे पुराने कश्टमर हैं ना सर जी जी वो सर सही है लेकिन कितने पानी से दिक्कतें होती हैं पता ही है सर न

जी तो हम लोगों की भी तो इज्जत है दस ठो कश्टमर भी आते हैं दस लोग आते हैं पानी नहीं पाते तो हम लोगों की इज़्ज़त नहीं जाती है तबो क्या करेंगे जब एक दिन नहीं देंगे हमारे यहाँ भी सब आते हैं सर हम लोगों को भी दिक्कत होती है थोड़ा उस चीज को समझिए सर ठीक है अब ऐसी गलती अब ना होए तो कोशिश करिएगा थैंक यू सर